जोंनि ओनसोलाव गोबां खाथि खालायावनो देहा फाहामसालि आरो सोरखारि सावस्रि मिरुफोर दङ आरो जोङो बे सावस्रिफोरसिम बे देहा फाहामसालिफोरसिम जोङो गोरलैयैनो सौहैनो हायो खाथियावनो जोंहा जेरै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिताल आरो बिदिनो मेदिकेल हस्पिताल एमआरएम हस्पिताल आरो काजलगाव हस्पिताल आरो बालागाव तिनआलि सावस्रि मिरुफोर दङ